भारतमे बहुते महत्वपूर्ण स्थल बहुते सुन्दर सुन्दर स्थल छै जैसे कि गया छै गयामे भगवान गौतम बुद्ध आओर ज्ञानके प्राप्ति करलकय वृक्षके नीचामे बैठके उहाँके मतलब वातावरण बहुत बढ़िआँ छै बहुत शान्त छै बहुत आदमी सभ उहाँ जाइ छै घुमय लए शान्तिमे बैठय छै बहुत शान्ति छै बढ़िआँ बढ़िआँ जगह छै भारतमे ताजमहल छै हाल फिलहालमे राम मन्दिर बनलैय उहाँके लाखोके सङ्ख्यामे रोज भीड़ जाइ छै अयोध्यामे छै राम मन्दिर आओर ताजमहल छै आगरामे बहुत सुन्दर छै मतलब देशश विदेशसँ देखय लए आबय छै साथमे एगो हाँ सात सओ आठ सओ हजारोके सङ्ख्यामे लोग आबय छै देखय लए आओर उ से लोग जे आबय छै उ से कमाइ भी हो जाइ छै उहाँके लोकल सभ आदमी सभके बहुत बढ़िआँसँ आओर बहुते मन्दिर सभ छै बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ मन्दिर सभ छै सभ किछुमे सभ जगह छै बहुते बहुते रिवर नदी सभ छै ओते बहुते बड़का बड़का ओसियन सभ छै आरो सभके आदमी देश विदेशसँ बहुत दूर दूरसँ देखय लए आबय छै आओर आदमी उहाँ रहय छै ई सभ कारणसँ जे छै आदमी सभ उहाँके आदमी सभके बहुत बढ़िआँ कमाइ भए जाइ छै मतलब जैसे एक तरहसँ रोजगार आदमी सभके भए जाइ छै आओर आदमी सभ बढ़िआँसँ अपन जीवन गुजर करय छै आदमी सभके आओर आदमी सभ अपन एते बढ़िआँ वातावरणमे रहय छै आओर उ सभ सीखय छै बाहरसँ जे लोग सभ आबय छै उ सभ सिखनाइ रहना चाही सिखना चाही कते बढ़िआँसँ साफ सुथरा रहना चाही आओर बादमे घुमय खातिर बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ जगल छै बहुत जङ्गल तङ्गल छै आओर बहुत बढ़िआँ जङ्गल छै आब पार्क आरो छै बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ नेशनल रिजॉर्ट सभ छै जाहिमे जानवर सभ रखय छै आओर आदमी सभ जाइ छै घुमय छै बढ़िआँसँ बढ़िआँसँ आराम ताराम करय छै आओर व्यवस्था भी बहुत बढ़िआँ छै इहाँपर लूटपाट बहुत कम होइ छै पुलिस तऽ ओकरा हमेशा सुरक्षा देते रहय छै बढ़िआँसँ राखय छै सभ किछु कभी देशो विदेशोसँ आबय छै ओहो सभके बढ़िआँसँ बातचीत करय छै आओर लोगो सभ शिक्षित भए गेल छै तऽ लोगो सभ ई बातचीत करय छै आओर जे आबय छै तऽ मैथिली बिहार आबय छै मैथिली भाषामे बात करय छै आओर उहो सभ सिखयके कोशिश करय छै बहुत बढ़िआँ लागय छै आओर एहिसँ कि बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ जगह छै घुमयके तऽ आदमी सभके आना चाही आओर घूमना चाही इहाँ सभपर